दू हजार उन्नैसमे एकटा एहन समय आयल छलै हेँ जखन कि कोरोनाके जे समय छलै हेँ ओहिमे बहुत लोकके एहन एहन भेल छलै हेँ कि सभके कतेक परिवारके लोकसभ खतम भए गेल छलखिन हेँ कतेक लोक बीमार छलखिन हेँ आओर हुनकासभके कतहु उपचारके सुविधा नहि छलनि हेँ तऽ केनाके कतेक लोकसभ बातो नहि करैत छलै हेँ एकटा केओ ककरो भेटो करय नहि अबैत छलखिन हेँ तखन हमरा एहन समय आयल छले हेँ कि हमर एकटा मामा छलखिन हेँ से हुनकर कोरोना हुनका भऽ गेल छलै हेँ तखन डॉक्टरके सलाह चाही छलनि डॉक्टरके दवाइ चाही छलनि हेँ ताहि टाइममे हमर एकटा छोट जे चाचा छथि से डॉक्टर छथि से हुनकासँ हम सलाह लेने छलहुँ आओर हुनका ठीक होइमे कोरोनासँ आओर दवाइके लेल हुनकर हम सलाह लए कऽ हुनकासँ हम दवाइ लए कऽ हुनकर इलाजके लेल हुनकासँ सेनिटाइजरके बारेमे दवाइके बारेमे पुछने छलहुँ हेँ